अ फंबाय अ ओइ आं कलायगावनिफ्राय प्रबिन कुमार बर'आ बुंहरदों आं सासे बिजनेसमेन फालांगि खालामग्रा मानसि दा फंबाय आंहा नोंथांनि बिथिं सब्जिफोरनि मा मा खाथियाव थानाय मा मा बारखालि बाजार जायो बैयाव अ मा मा बारआव आच्चा औ औ मिथियो मिथियो

अ अ अ बाजारा गिदिर जायोना अ बाजाराथ' गिदिर जायोना बाजारा गिदिर जायोना अ दा बेयाव गयखोफोरखौ फाननो हायोना हाया गयनि दामआ माबायदि सोलिगासिनो दं बेयाव अ आच्चा आच्चा हलसेलाव फानजायो ना बेयाव अ अ दानिया बेयाव कुविन्टेलसेयाव बेसेबां जादों गइनि दामआ बेसेनफोरा अ अ दा बे बे बाजारा गामि गेजेरावने अ अ माइ ओंखारो ना ओंखारा बेयाव अ अ दे दे दे दा बे जायगाया गुबुन गुबुन हारिनि मानसि थायो ने बे बाजाराव अ दे होनबा बाजारा मोजाङानो जागोन बेबायदि गामिनि गामि गेजेरनि बाजार आं नायगिरबाय थादों बेयाव माने बेपार खामानि खालामनो बिराद मोजांथ' बेनि थाखाय बेखौ नागिरदोंमोन आं

अ अ अ दे फंबाय आं उनाव आरोबाव फ'न खालामगोन दे फंबाय अ दे दे दे दोनबाय दे दोनबाय